शीत कडी रोस मणगणें बटाटवडे भजी खीर कापां लाडू शंकरपाळी नेवऱ्यो मोदक पंचखाद सासंव धोदेल शेवयो मस्काची भाजी पायस लोणचें खारें सोलकडी पापड बाजलेलो बांगडो इसवण किस्मोर सान्नां सालाद तवसळी बोणाची भाजी साकर भात सुके फोव बटाट फोव फोडण्णेचे फोव आळूची भाजी उसळ पुरयो शिरो बेबिंका दोस बॉल चकऱ्यो रव्याचे लाडू खाजें जलेबी पातळ भाजी पुलाव बाजलेले चणक दोणे पातोळ्यो शिरवळ्यो बेसन लाडू चुलमुळ्याचे लाडू शाकोती सुंगटांचे दांगर तोपांची भाकरी तांदळाचे लाडू माण माणक्याचे सुकें मोरीचें मटण बोकड्याचें मटण आमलेट रस आमलेट उकडलेले ताती पेडे म्हैसूर पाक पाव पोळी काकण मुगाच्यो गाटी भेण्याची भाजी सोजी कणगां पेज तोर बन्स सामोसा येलापे इडली पोळे चटणी चपाती थापलेली भाकरी बटाट्याची कापां कणगां अरसांद्याची उसळ चवळ्यांचो रोस मुळ्याची भाजी वालांची भाजी चिरको सुरींग सुंगटांची कडी बिमलांचे लोणचें लिंबा लिंबाचें गोड लोणचें आंब्याचो हालवो पणसाची भाजी निरपणसाची कापां कुवाळ्याची भाजी माडी पोपायेची भाजी तिसऱ्यांचे सुकें कुल्ल्यांचे तोणाक भाजलेले भाजलेल्यो शिणाण्यो सांगटांचे आमटटीक